हमारे क्षेत्र में सांस्कृतिक और पारम्परिक कला शैली नृत्य और या और संगीत शैलियाँ देखी जाती है और इसे आगे बढ़ाने के लिए पीढ़ी भी कोशिश करेगी क्योंकि जब तक उसे करने के लिए निष्ठा नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ा सकती है और लोगों में लोगों को इन परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाने की प्रेणा देती है हमें यह इस लिए किया जा करना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर की जो कला है वो बाहर आती है और नृत्य से हमारा जो शरीर है वो भी स्वस्थ उसका स्वस्थ्य भी बना रहता है और इसी लिए हमें नृत्य भी करना चाहिए नृत्य नृत्य हमारा एक सामुहीक परम्परा है जैसे कि किसी भी कार्यक्रम या शादी या संगीत में हम नृत्य के रूप में उसे प्रदर्शित करते हैं मतलब प्रस्तुत करते है और संगीत संगीत संगीत हमारी एक सरस्वती है जिसे हम इस्कूलों में या कहीं भी गाते है और सुनते है जिसे सुन के हमारा मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है